ई इलाकाके अस्पतालमे एक्स रे तऽ होइए लेकिन ओहो समयपर नहि होइए सी टी स्कैनके नाम छोड़ू एम आर आइ के नामे छोड़ि दियौ स्कैन लेल ईसभ बढ़िआँ मतलब स्वास्थ्य जाँचके कोइ भी व्यवस्था बढ़िआँ न हइ इहाँ सी टी स्कैन बिलकुल भी न होइए रक्तचाप ईसभके भी परमानेंट कोइ मतलब जाँच ना हइ ईसभ खूनके जाँच होइ पेशाब जाँच हइ इहोसभके लेल हमरासभके बाहरी प्राइवेट अस्पतालसँ कराबय पड़ैए सरकारी अस्पतालमे मतलब बढ़िआँ व्यवस्थाके लेल सरकारके एक ठोस कदम उठाबयके चाही जेकि सरकारके द्वारा काफी मतलब नीचेके तरफ ई व्यवस्था जा रहल हइ सरकारी डॉक्टर अच्छासँ काम न कर रहल हइ डॉक्टरसँ हम देखाबय जाइ छी तऽ ओ समयपर ओ क्लीनिकमे ना भेटैए कहीं कहीं घूमैत भेट होइए अगर डेरापर हइ कहीं आराम कर रहल छथि डॉक्टर साहेब कम्पाउण्डर जी बैठा कऽ दू चारि घण्टा रखलनि ईसभके सही सिस्टम करयके लेल सरकारके बायोमेट्रिक सी सी टी वी कैमराके उपयोग करयके चाही आ जी पी एस के उपयोग करयके चाही ताकि जाहिसँ स्वास्थ्य व्यवस्था काफी चुस्त आओर तन्दरुस्त होइ चाही आओर स्वास्थ्यमे कमी स्वास्थ्य व्यवस्थामे कमी होय के कारण इहाँके जनताके काफी परेशानी हइ